पूर्णियाके आदमीके आर्थिक चालक हो गेलऽहँ जेना खेती बारी हो गेलऽहँ ओकर बाद गाय सनी पोसना हो गेलऽहँ मछली पोसना हो गेलऽहँ बकरिआ पोसना हो गेलऽहँ गाइसँ जे दूध निकलऽहँ ओकरा बजारोमे मार्केटऽमे बेचि अएलऽहँ ओकरऽ बाद फेर बकरीआनी जे बच्चा देलकऽहँ बकरीआ बड़ऽ होलऽहँ खस्सी होलऽहँ तऽ ओकरा बड़ऽ करिके जे छै पैकरबा सनीके बेचना आओर पोखरीमे मछली सनी पालना पोखरीमे भी मछली पोसलकऽ मछलीके निकाललकऽ ओकरा खैलकऽ रोजे ओकरा बेचलकऽ मतलब कि ईहो एगो जे छै अपना घर चलै रहै जे उपाय छै ओकरऽ बाद खेती बारीमे खेती बारीमे ढेरी चीज करै छै जइसे हो गेलऽहँ चावल हो गेलऽहँ मक्का हो गेलऽहँ यानी उपजा छै खेती करैसे जकरा नहिरऽ यहाँ जे छऽ अनाजसब नहि चावल सुबह सुबह खाइहँ ओकर बाद रातिके गहूमरऽ रोटी बनाइ छै ओकर बाद रोटिएके पकाके खाइ यहाँ अधिकतर आदमीके गैस अभी आबि गेलै लेकिन एक दू साल पहिले जे छै ने सब चुल्हिएपर खाना बनाइलए ओकर बाद जेना उद्योग रोजगार हो गेलऽहँ पूर्णियामे तऽ मने कि ढेरी प्रकाररऽ उद्योग छै जइसे इञ्जनसनी हइ गाड़ी उड़ीसब बनै छै शोरूम भी छै पूर्णियामे ओकरऽ बाद हो गेलऽहँ पूर्णियामे जइसेकि शृँगार उत्पादन यहाँ दूध तबे तऽ दूध यहाँ चालिस रुपैआ किलो जे गैआरऽ दूध हो गेलहँ चालिस रुपैआ किलो भैँसिआरऽ दूध हो गेलहँ पचास रुपैआ किलो आओर मछली बिकै छै ढेरी सब प्रकाररऽ रेहू तेहूसब मछली बिकै हइ कतला नोनी मछली बेचैहिए मतलब मार्केट हटिआमे जे जे बिकै छै मछली मारैके भी बहुत आदमी मतलब ढेरी पैसा कमाइ यहाँ गाड़ी सबनी बहुते चलै छै टोटो सनी हो गेलऽहँ ऑटो सनी बैलगाड़ी तऽ पहिले ही चलै रहै आबऽ ओते बैलगाड़ी नहि चलै छै जेकि आबऽ ऑटो सबनी चलाबै छै ओकरासँ ढेरी पैसा कमाइ छै तऽ यहीनी हो गेलऽहँ ढेरी आबे की बतेबऽ